मां इलाही सरकारी योजनाउनि जे बारे में ॼा ॼाणंदी आहियां जीअं स्किल इंडिया मिशन हीअ पहल जेकी आहे उहा कौशल प्रशिक्षण गतिविधियुनि जे माध्यम सां देश जा जेका जेका कुशल जेका आहिनि युवा जेका आहिनि ॿार उनन जे विकास खे पढ़ाव ॾेयण लाइ शुरू कयल आहे ॿी आहे मेक इन इंडिया इहा जेकी आहे योजना आहे उहा भारत जे विकास लाइ और उनजे उत्पादन खे वधाइण जे लाइ शुरू कयल आहे हिन इकजे इहे जेकी आहे योजना इहे विकास खे पढ़ाव ॾींदी आहे और निवेश खे प्रोत्साहित करदी आहे ॿी योजना आहे स्वच्छ भारत मिशन इआ योजना जेकी आहे उआ भारत खे स्वच्छ और साफ सुथरो रखण लाइ शुरू कयल आहे हिन स्कीम जे तहतु पूरे देश में इलाही सारा करोड़ ई शौचालय ठाहिया ॿी योजना आहे डिजीटल इंडिया मिशन हीअ डिजीटल माध्यम में बदलाव खे बढ़ाव ॾेयण लाइ डिजीटल साक्षरता खे अॻिते वधाइण लाइ शुरू कयल योजना आहे हिन योजना जो उदेश्य जेको आहे इहो बि सुनिक्षित करण आहे की सरकारी सेवायूं जेकियूं बि आहिनि उन्हनि जी जानकारियूं सभिनि खे आसानी सां मिली वञनि हिक योजना आहे उजाला योजना उजाला योजना बि सभिनि खे इलाही लाभ पोहचाइण लाइ शुरू कयल आहे